औ हेल' औ औ औ आं दर्जि माबायदि ब्लाउस सुहोगोन नों

औ औ औ औ ओमफ्राय सिगांजोंलाय माबायदि बिहि सायस ना ओमफ्राय

औ औ औ औ औ औ ओमफ्राय मोनसे डिजाइनफोर खालामगोन नामा लेसफोर माबाफोर होगोन

औ औ औ

प्राइसया प्राइसयाथ' बिदि डिजाइन खालामब्ला सारिस' फोरानो थांगोन औ खमायनोथ' हायाना एखदमबारे दे नों गोसोथार बालाय माबा फन्सास थाखासो गारजागोन औ साराय तिनस'फोर बेनिफ्राय हाला ओहो औ ओमफ्राय मा साइज फोरसो गानो नोङो नाम्बारा बेसेबां साइज औ थार्टिसिक्स ओमफ्राय जेबो ब्लाव हो औ डिजाइन नांगौना सबथासेयानो नांगोन औ हानाय नङा माने दस्राफोराबो सुफैनांगौ दं ना गोबां सुनांगौ दङ बिदिनो सम लायो आरो औ दे औ औ दे